मैथिली भाषा जे पहिले न्यूज सभमे नहि अबै छलै से आब कनिक कनिक अबै छै आओर आब पढ़ाइयो सभमे आब मैथिली भाषाके उपयोग होइ छै या पहिले एखन तऽ पूरा नहि आयल अछि बुक सभ लेकिन आब धीरे धीरे आयल जाइए गाँवके लोक जे छलखिन से सभ सिर्फ आओर सिर्फ मैथिलीयेटा बुझै छलखिन जिनका लेल न्यूज सभ देखनाइ थोड़ा कठिन भए जाइ छलनि आओर बुझै नहि छलखिन जेकि आब जे आबै छनि न्यूज सभ ओ सभ आब बुझि लै छथिन आओर समझैत छथिन हुनके सभके लेल जे मैथिली भाषा बहुत ज्यादा अनिवार्य छै आओर मैथिली भाषा हमसभ बजैत छी आओर हमरासभके गाँवके मम्मी पापा जे भी छथिन हुनका सभके हिन्दी बाजयमे जे दिक्कत होइत छलनि से आब नहि हेतै कियाकि मैथिली भाषा जरूरी छै आओर ओ भेनाइ जरूरी अछि मैथिली भाषा सभगोटए बाजैत छै आओर हमहूँसभ बाजैत छी